योगु असां जो दिमाग़ी ऐं शारीरिकु सिहत खे घणनि ई तरहनि जा सुठा असर विझे थो जीअं त तव्हां जे सोचण जी शक्तिअ खे वधाए थो तव्हां जे मूड खे सुठो करे थो ताक़त खे वधाए थो रोज़ु नीयम सां योगु करण सां तव्हां जो ध्यानु हिकु हंधु थिए थो ऐं सोचण जी शक्ति मज़बूत थिए थी योगु असांजे मन ते गहिरो असरु करे थो इहो चिंता वधाइण वारा रसायण खे घटि करे सुठो महिसूसु करण वारा रसायण खे वधाइण में मदद करे थो जंहिं सां सुठी सोच ऐं आराम जो भाविनाऊं पैदा थियनि थियूं इन जे अलावा योगु दिमाग़ में ग्रीन मैटर वारे रसायन खे वधाए थो जंहिं सां नसुनि खे कंट्रोल में करे ॾिसणु ॿुधण जी शक्ति खे वधाए थो योगु सां इंसानी दिमाग़ जे सोचण जे तरीक़े में इज़ाफो थिए थो घणे वक़्तु ताईं सिहतमंद रहण लाइ दिमाग़ जो बि सिहतमंद रहणु ज़रूरी आहे जेकॾहिं तव्हां दिमाग़ी तौर ते ठीकु आहियो त अचणु वारियूं जेके बि तक्लीफ़ूं आहिनि उन्हनि खे तव्हां असानी सां ख़तमु करे सघूं था उन जे लाइ कुझु आसानु तरीक़ा बि आहिनि जिनि सां दिमाग़ खे ठीकु रखी सघिजे थो जीअं त शरीर जो ध्यानु रखणु रोज़ु कुझु न कुझु नओं सिखणु ॿियनि जी मदद करणु अहिड़नि माण्हुनि सां गॾु रहणु जेके तव्हां जो सुठो सोचींदा आहिनि सां गॾु तैरणु साईकिल हलाइणु पैदल हलणु बाग़ जी देखबाल करणु नचणु ऐं एरोबिक जहिड़ियूं कसरतूं वग़ैरह चिंता खे घटि करे सघिजे थो ऐं कुझु अहिड़ा योगासन बि आहिनि जंहिं जे करण सां असां जे दिमाग़ सिहतमंद रहे थो जीअं त चक्रासन योगु आसन अधिमासन योगु आसन वज्रासन योगु आसन अधोमुख व्रक्षासन योगु आसन वीर भद्रासन योगु आसन नटराजन आसन योगु आसन गरुड़ आसन योगु आसन अंजिनय आसन योगु आसन अहिड़ा आसन करे असां पंहिंजे दिमाग़ खे सिहतमंद करे सघूं था